जय झूलेलाल छा हीउ खंडेलवाल जो दुकानु आहे असां ॾिआरीअ जे टाइम ते परदनि जो सेट वठी विया हुयासीं सो तमामु सुठो निकितो आहे त मुंहिंजी साहेड़ी बि इहो ई सेट घुराइण लाइ मूंखे चयो आहे सो मां तव्हांखे फ़ोन कई आहे त महिरबानी करे उनखे परदनि जो सुठो जंहिंजो मटीरियल बि सुठो हुजे उहो उनखे पहुचाए ॾींदा